بچے کو کھیلنا بھی بہت ضروری ہے بچے پڑھائی کے وقت پڑھائی کرو اس کے بعد کھیلو کھیلنا بھی بہت ضروری ہے نہیں تو بچے بیمار پڑ جاتے ہیں مایوس رہتے ہیں اس کا دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اسی وجہ سے بچے کو کھیلنے کے وقت کھیلنے کھیلنا ضروری ہے باہر نکلنا ضروری ہے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے مگر ایسا نہیں کہ ہر وقت پڑھتے رہو ایسی بات نہیں ہے کھیل بچہ بہت آدمی بچے کو باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں بچہ باہر نکل کے کھیلنا کودنا دو بچے کے ساتھ رہنا اچھا محسوس کرتا ہے گھر میں رہتے رہتے بچے کا دماغ سسلینس کے طرح ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ بہت چیز کھیلنے کے لیے کھانے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ بنایا ہے اسی لیے بچہ کا کھیل کود بھی بہت ضروری ہے بچہ کھیلنا کودنا بچے کو من لگتا ہے اچھا سمجھتا ہے اس اس کا گارجن کو چاہیے کہ کھیل کے وقت کھیل کرنا چاہیے اور پڑھنے کے وقت پڑھنا چاہیے پڑھنا بھی ضروری ہے کھیل کود کرنا بھی ضروری ہے بچے کو باہر نکلنا بھی ضروری ہے بہت بچے گھر سے نہیں نکلتے ہیں ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہی پڑھنا بھی چاہی اور کھیلنا بھی چاہی دونوں ضروری ہے اب ایسا نہیں ہے کہ دن بھر کھیلتے رہو کھیلنا بھی ضروری ہے اور پڑھنا بھی ضروری ہے بچے کا دماغ شانت رہتا ہے دو بچے اگر تین بچے کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے اس کا دماغ شانت رہتا ہے